میں نے ایک بار ایئر ہیڈ فون خریدا تھا جس كا ایكسپیرینس كافی زیادہ اچھا تھا اور یہ اس میں آواز بھی كافی زیادہ اس كا ایكو بہت زیادہ اچھا تھا اور مجھے اچھے پرائز میں بھی وہ مل جو مل گیا تھا كیوںكہ ایک طرح كا صحیح ہوتا ہے اچھے سے بالكل كام كرتا ہے اور اس سے ہم كالنگ كے لیے ہمارا كی آواز صحیح سے آ جاتی ہے بنا اور لگائے ہیڈ فون لگائے اگر ہم بات كرتے ہیں تو اتنے زیادہ آواز سمجھ میں بھی نہیں آتی اور جب ہم ہیڈ فون لگا لیتے ہیں تو اس میں كافی حد تک ہمیں ساری باتیں سمجھ میں بھی آتی ہیں اچھے سے بالكل ایئر ایئر فون یا ہیڈ فون میں بہت سارے فائدے ملتے ہیں ملنے لگے ہیں جس سے لوگوں كی تھوڑی پرائیویسی مل جاتی ہے اس كا مطلب یہ ہے ایئر پیس لگانے كے سے آس پاس كے لوگ اس آڈیو كو نہیں سن پاتے جسے آپ سن رہے ہیں ایئر پیس كا استعمال گانے سننے كال پر بات كرنے ویڈیو دیكھنے كے لیے كیا جاتا ہے